हा मां ॿ टे रोटी बनाइण जी स्पर्धा में भाग वरितो आहे ऐं मुंहिंजी हिकु यूटयूब ते सिंधी पकवान करे चैनल बि आहे मां हुन चैनल में सिंधी सभु तरह जी रोटी बनायण लाइ विडियो विधा आहिनि सिंधियुनि जे प्रसिद्ध रोटी बीह पटेटा दालि पकवान टिकियुनि जि भाॼी कड़ी चांवर सभु विडियो ख़ासि करे विधा आहिनि जंहिंजे करे पाण जे संस्क्रुति अॻियां वधे सिंधी माण्हू सिंधीअत खे अॻियां वधाए करे गौरव वधाइनि पाण खे सॼे विश्व में सिंधियुनि जो मान वधाइणो खपे मां मुंहिंजी यूटयूब चैनल ते सभु सिंधी रोटी करण लाइ जेको असां मनु खपे हुन जी सूची बि विधी आहे हाणे मां मुंहिंजी यूट्यूब चैनल माण्हू वाधारे वाधारे पहिरीं थियनि करे सभिनि खे हथु जोड़े धन्यवाद करां ति कि मूंखे अॻियां वधाइण लाइ सिंधी चैनल सिंधी पकवान जे चैनल खे तां उन मां विडियो ॾिसी करे पंहिंजे घर में पाण तव्हां उहो पकवान ठाहियो अने सुठी रीत ना सभिनि खे खारायो सिंधी सिंधी सिंधी ॿोलीअ खे अॻियां वधायो